आं बागान बानायनाय एबा बागान खालामनाय खामानियाव माबोरै गोसो जाहांजेना होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो जे आं मोनसे आबाद मावनानै जिउ खुंबोनाय मोनसे न'खरनि बेनिखायनो आं बागान बानायनाय बे खामानियाव

जोबोद गोसो गुदुं बागान बानायनानै एबा आबाद मावनानै जोङो जोंनि गेब्रेंनाय आबहावाखौ गोग्गो खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि थांना थानायाव रांखान्थि बिथिंआव मदद खालामो बेखौ नायनानै आङो बागान खालामनाय बा आबाद मावनाय बे खामानियाव आं जोबोद गोसो जाबोदों